अराव संनाया साबसिन जायो गेसाव संनाया साबसिन जाया खालि थाब थाब मोननायल' जोंना उन्दैनिफ्रायनो जोङो अराव संनानै जाबोनाय अरनिया टेस्टि जायो ओमफाय गेसनिया थाब थाबल' मोननाय थाब थाब फथाफथ जानाय आरो जोंनाव अरना साबसिन जानानै जों आं अरनिखौसो साबसिन मोनो आरो अरनि संनाय बननि संनाय माबायदि जायो बिना साबसिन जाजोबो संनाय खावनाय गासैबो गेसनाथ' जेब्बो जायानो खालि नै दानो मोनबाय बहाबा थांनाय जोंना हाखु दाखु संनाय बेफोरबायदिसो आरो गेसना जोङो जाहैबाय अरदाबना अरना साबसिन जाहैबाय आरो संनाय खावनाय गासिबो मा एवनाय ओंखाम संनाय गासिबो बे साबसिन जाजोबो आरो अरनियासो साबसिन जाजोबो गेसना नै दानो थाङो दानो संब्रब्बाय जाफैबाय जों बेबायदिसो आरो आरो मा होनो जोङो दोनिखौ जानाया साबसिन जायो जोङो खुखारनिखौ जानाया जों गेससो जाबावो आरोबाव जों बेराद प्रब्लेम जागासिनो आरो गेसनि जायै जायै गासिखौबो जोङो दा गेसाव संबाबो जों अरदाब माबायावहाय देबसियाव संनानै जाबा जों मोजां मोनो आरो अरदाबनि बायदि ओमफाय जाहैबाय गेसाव जों खुखाराव खोबनानै जाहैबा बे गेसनि माबाल' उरायसै जों जानोसै माबाया थानोसै नालाय बियो गेस दावखोनोसै जेनबा जाबानो जों जाहैबाय दा माबाबानो देबसियाव संबानो जों दा दाखिनि बोखारना दोनबानो जों अरदाबाव संनाय बायदि जों बेखौ खालामनानै जायो आरो ओमफाय बे अरदाबनिया साबसिन जायो आरो गासिबो